مجھے زیادہ تر جڑی بوٹیاں والے پودے اگانا بہت اچھا لگتا ہے اور اسی طریقے سے بہت سارے بیلیں ایسے ہوتی ہیں جو عام طور پر بازاروں میں بھی نہیں ملتی ہے تو میں ان بیلوں کا اگانا بہت پسند کرتا ہوں اور اس پر میں خوب محنت کرتا ہوں اور ان انہیں پودے کی حفاظت کے ساتھ انہیں اگانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو سکے اور ہم لوگ گھر کے تمام افراد اس پر خوب کوشش کرتے ہیں اور اس پر خوب محنت کرتے ہیں تاکہ پودے بڑے ہو جائیں اور ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں